हांव जो चडसो खेळ पळयता तो जावन आसा क्रिकेट आनी फुटबाॅल आनी क्रिकेट क्रिकेटचें जे टोर्नामेंट आसता म्हणजे इंटरनॅशनल टोर्नामेंट जे आसता ते आमी चडशे इश्टा वांगडा पळयतात आनी ते चडशे आमी जे टिवी आसता टिवी जे कोणी एका फ्रेंडागेर अशे इश्टा इश्टागेर सगळे जमा जातात आनी थंय पळयतात ती मागीर फुटबाॅल आसता केन्ना केन्ना क्रिकेट आसता इंटरनॅशनल गेमी आसतात नॅशनल गेमी आसता सो हे आमी चडश्यो इश्टा वांगडात पळयतात